शुरूआति में मां पंहिंजे ममी पपा खां रोटी कनि सिखी ऐं जाम सुठे नमूने ठहींदी हुअसि धीरे धीरे जाम हथु सुठे नमूने थी वियो जीअं मुंहिंजी उमिरि वॾी वधंदी वई तीअं मुंहिंजी शादी थी शादीअ में बि मुंहिंजी ससु मूंखे बि सेखारियो रोटी कनि उनमें बि जाम होश्यारु भॻिवान जी दया सां अहिड़ी रोटी सुठी ठाहींदी आहियां जो बस ई न जंहिंजे करे मूंखे को बि तकलीफ़ न थींदी आहे ऐ मुंहिंजी रोटी खाइण सां बि सभिनीनि खे ख़ुशी थींदी आहे जेका बि रोटी ठाहियां सभु सुठे नमूने भॻिवानु जी दया सां थी वेंदी आहे जंहिंजे लाइ मूंखे तकलीफ़ न थींदी आहे जंहिंजे जंहिंसां वधण सां बि अॻिए जेके हिन दफ़े राति ॾींहुं फ़र्कु आहे रोटी करण में बि हिन दफ़े बि रोटी जेका कंदी हुअमि भॻवान जी दया सां सुठी थी वेंदी आ्हे